ہندوستان کا تعلیمی نظام دوسرے مُلکوں سے اُس طرح نہیں ہے جس طرح دوسرے مُلکوں میں ہے یہاں کا تعلیمی نظام یہاں کے تعلیمی اخراجات کافی مہنگے ہیں دوسرے مُلکوں کے مقابلے میں اور یہاں پر تعلیم میں اُس قدر فوکس اُس قدر توجہ نہیں دی جاتی ہے جس طرح دوسرے مُلکوں میں توجہ دی جاتی ہے اِسی وجہ سے دوسرے مُلک کے لوگ اتنے نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور یہاں آج کل ہندوستان میں تعلیمی رجحان بہت نیچے چلتا چلا گیا ہے اِس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہے لوگوں میں اتنی غربت ہے اور پڑھائیاں کو پڑھائی کو لوگ اتنا مہنگا کر دیے ہیں جس کے وجہ سے لوگ پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں اور پڑھائی کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں اور لوگوں میں اتنی غربت ہے پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اُس ترقی اور اُس مقام کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں خاص طور سے مسلمانوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور یہاں کا اِن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اُس میں بہت سی کمیاں ہیں یہاں کی پڑھائی کی فیس زیادہ ہے اِس کو کم کرنی چاہیے اور یہاں پر ہر سبجیکٹ کو اُسی طرح مقام اُسی برابری کا حصّہ دینی چاہیے جس طرح انگلش اور ہندی کو دیتے ہیں اُسی طرح اُردو کو بھی دینی چاہیے